आ

खाद का उपयोग करके अपने खेतों में डाल देते है जिससे कि इसका वेस्ट कम होता है यह परम्परागत तरीक़ा है यह कहीं से सीखा नहीं है यह पारंपरिक तौर तरीक़ों से पहले से ही चला आ रहा है जिससे कि इसका मैनेजमेंट हो सके

खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है इससे